जोंनि ओनसोलावथ' सोलोंथाइ राहाया दासान्दि मोजाङानो जों बेयाव जोंनि फिसाफोरा सायखेलजों थाङो माब्लाबा आरो गारि मथर थानाया गारि मथरजों थाङो गारि मथर गैयैफोरा आरो बेटारि गारि भारा लानानैब्लाबो थाङो आरो बेखिनियानो